हलो हाँ भैया बोलिए जी जी चार्जेस तो नॉर्मल हैं बढ़िया है नर्से सुविधा भी है और हमारे यहाँ यहाँ मतलब पेशेंट के अच्छी देख रेख होती है और बढ़िया बढ़िया है सर चार्जेस तो दो सौ गैस चार्ज है दो हज़ार रुपये उसका भैया सब अलग अलग है आप आ जाइए सब बैठ कर बात

बिल्कुल बिल हो जाएगा ना पूरे पार्ट्स का हाँ हाँ और नहीं यार बेड के शाइड में तो वहाँ एलाउ नहीं है लेकिन फिर भी बाहर एक रूम में रहता है गेश्ट रूम होगा वहाँ पर बैठ सकते हैं थोड़ी देर हाँ हाँ मतलब देख सकते हैं आना जाना देख के मतलब देख रेख हो सकती है थोड़ी थोड़ी देर में मतलब आधा एक घंटा में देख सकते हैं लेकिन पेशेंट के पास नहीं

खाना खाना मिल जाता है उसका भी चार्जेस हैं हाँ भैया हाँ उसका भी चार्जेस है नहीं पेशेंट को मिलेगा खाना और पेशेंट के साथ वाले का चार्ज लगेगा नहीं तो अदर हॉस्पिटलों की बात अलग है ना भैया अपने यहाँ हॉस्पिटल की बात अलग है

क्या कैसा बोले फिर से बोलो

नहीं नहीं नहीं नहीं मतलब देखो ज़्यादा एमरजेंसी है और ना भी है थोड़ा बहुत कम है पैसा तो हो सकता है दो तीन दिन में कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल

नहीं नहीं नहीं मैं बोल दूँगा काउन्टर में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर यदि ऐसी बात है एमरजेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं है होता है यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल ओके बाय